आं आं आं आं परेड दुकान पर होग एल्लै फ्ही ते बनना तू खरीदना केह् केह् ऐ रेट छेट दकाना पर होग जेल्लै फ्ही बनना रेट जो बी लैना होग बनाना हार छार लैना किश बी बनाना दकाना पर होगे जेल्लै कन्नै पाइयै दिक्खी लैएओ कन्नै दिक्खी लैएओ पाई केह् केह् कनेह् बनाने न इ'न्ना टैम नी होंदा ऐ असें व्हाट्सऐप पर फोटो भेजने दा ते नेईं किश तुस इत्थै दकान पर आएओ फ्ही रेट बी बनी आग ते दिक्खी फिर जाएओ

नेईं नेईं इ'न्ना टैम नी होंदा ऐ असेंगी नेईं किश तुस दकाना पर ओएओ फिरी पता लगी जाह्ग रेट छेट दा बी पता लगी आग सैपल सूंपल दा सारा किश इत्थै दकाना पर आह्नियै पूरा पता लग्गी जाह्ग

ऐ सारा किश थ्होई जाना ओह् बी औगेओ जेल्लै दकाना पर इत्थै फोटो छोटो भेजने दा टैम नी ऐ ओह् नेईं फ्ही कोई पता नीं ऐ दकान पर औगे जेल्लै सारा किश उत्थै पता लगदा आं दकान पर औने पौना जेल्लै इत्थै होगे फ्ही पसंद पुसंद करगे जेल्लै तुस दिखगे सैम्पल सुम्पल दिक्खगे डिजाइन डुजाइन दिक्खगे फ्ही लगना असेंगी पता